मिगी पंज सौ रपेऽ दी बड़ी जादा जरूरत ऐ के केह् तुस मिगी पंज सौ रपेआ देगे अगर देगे ते सनाओ बड़ा जरूरी चाहिदा पंज सौ रपेआ